हाँ नमस्ते हाँ हम से बोल रहे हैं आपिस में वायरिंग करवाना है पंखा उंखा भी लगबाना है इन्वर्टर लगबाना है

हाँ हाँ हाँ है तो कितना कितना पैसा लेंगे कितना बजट बैठेगा

अरे भाई कुछ कम कर दो ना इतना में से

अरे हम दे पाएँगे बस इतना ही चार पाँच हज़ार तक दे पाएँगे इतना कुछ कम कर दो अरे तो इतना ही सब करवाना है सिर्फ़ इन्वर्टर लगवाना है पंखा लगवाना है लाइट हम सत्तर हज़ार देंगे बस

बस दस ही हज़ार हम हम इतना ही दे पाएँगे

चलो ठी किस कंपनी की ए सी लगाएँगे

अब जो अच्छी कंपनी हो वही लगा दीजिएगा हाँ हाँ तो कितने की है वह दो हज़ार और बढ़ना पड़ेगा तब कैसे अरे इतना जितना बोले हैं उतने में कर दो अरे उसमें से कम कर दे दें ठीक है ना इतना गर्मी पड़ रहा है हम लोग को भी आ रहे हैं कल कल सवेरे नमस्ते नमस्ते